हेलौ सार मोजाङै दं सार औ दे औ सार जिद' नमबेम्बराव जोङो बेबादिनो माखासे बे थुनलाइ सानखौ लानानैनो मोसानाय मुसुरनायफोर जोङो बेखौ खालामनो नागिरदों सार औ लाफागोन सार औ औ गथ'फोरखौ लाफानानैनो बे फग्रामखौ औ सार औ सार औ औ सार

औ औ औ औ आदसा दे सार मोजां बिदिबा आदसा औ सार औ

औ औ औ जोंबो औ जोंबो बिबायदिनो गथ'फोरखौ लानानै माखासे बेबायदिनो बर' थुनलाइ सानजों लोबबा थानाय बेफोर बायदि माखासे खामानिफोरखौ जों गथ'फोरनि गेजेरजों जोङो मावनो नाजादों सार सारमोन सारमोना जेरैबायदि खालामदों जोंबो बेबायदिनो खालाम खालामसिगोन आरो सार औ औ औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ दे होमबालाय सार उनाव रायलाय लायनोसै दे बिनि सोमोनदै औ दे